ایل پی جی گیس کا استعمال کرتے وقت بہت ساری ہمیں احتیاط کا استعمال کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ایل پی یہ جو سیلینڈر ہے اسے ایسی جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کبھی اس میں آگ لگ جائے تو ہم اس کو آسانی سے باہر لے جا سکیں نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی چیزیں رکھنی چاہئیں جو آگ کو بھڑکائیں جیسے کہ نا ہی ہمیں اس کے پاس مٹی کا تیل رکھنا چاہیے نہ ہی ہمیں ایسی جگہ رکھنا چاہیے کہ سلینڈر ہم اندر پھنسا کے رکھ دیں اور اس کو باہر نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو اور استعمال کرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ اس کی گھڑی کو بند کردینا چاہیے تاکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ گیس لیک ہو رہی ہو اور ہم دھیان نہ دیں تو اس لیے ہمیں بار بار گھڑی کو بند کر دینا چاہیے